जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्राफोरानो जादों आर'नाइ दखना थावसि दखना बिद'न बर' हारियाव गोबां आगरफोरबो दं जिफोराव आगर एरनाय बेफोरनि गेजेराव हाजो आगर दाउसा मोख्रेब